جو بھی میرے میرا یہ مشورہ ہے جو بھی جو ہے ڈرائنگ سیکھ رہا ہے وہ پہلے تو اچھے اُستاد کو پکڑے اور اپنے جو ہے حقیقت میں اُن اگر جستجو ہے اُس میں شوق ہے تو ہی جو ہے اُس فیلڈ میں جائے اور اُستاد اچھا ہو اور محنت ہو جستجو ہو اور اپنے جو ہے تاثرات جو ہے اچھے جتنے بھی جو ہے جو ماہر فنکار گزرے ہے مصّور اور لوگ کے جو ہے جو تجربات تھے وہ لوگ کو لے کے جو ہے اپنے جو ہے رنگ کو جو ہے تصویر میں جو ہے اُتارے یہی میرا جو ہے مشورہ ہے